मुंहिंजे खेत में गेहू जी फ़सुलु सुठे नमूने थी संद सघंदी आहे बसि हुन जो ध्यानु रखिणो पवंदो पवंदो आहे त टाइम ते पाणी खाद वग़ैरह ॾींदा रहूं ॿिए जानवारनि खां हुन खे बचाइणो पवंदो आहे गेहू खे टाइम ते करिणो हूंदो आहे अगरि वधीक बरसाति या ओला न पवंदा आहिनि त फ़सुलु सुठी थींदी आहे हे हुन जा पैसा बि सुठा मिलंदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं ओला पवण करे अड़े फ़सलूं ख़राबु थींदी आहे त सरकार पारां मदद थियणी पवंदी आहे